औ नै रिता नोंनि दखान नोंनि दखानाव मा मा दं बाल माबा नै दुर्गा दुर्गा फुजाबो सफैनोसै सेन्देल जुथाफ्रा मा बायदि दङ ए दामफ्रालाय नै औ औ औ

औ दे आङो नै फिसौजोफोरनो साथामनि गांथाम गस्ला फेन ओमफ्राय जुथा सेन्देल आरो फिसौलानि लंफेन गस्ला जुथा बेखौ नांगौमोन औ दे नै इस्कुलनि जुथाफोर दं ना गैया इस्कुल ए दा दामफ्रालाय दे इस्कलुफोरनाथ' बिदिनो जाखायो हा बिदिनो जाखायो ए दे होनबालाय दै औ औ दे औ औ बे औ दे बे गस्लाफोर गस्लाफोरखौ मोजां मोजांखौ गांथाम बासिनानै दोनखादे औ दे आं इस्कुल इ स्कुल गबा फिसौफोरनो फिसौफोरखौ लाजोबनानै थांनोसै आङो गारि लानानै औ दे औ दे औ औ दे आं नै इस्कुल गबानो थांगोन आराइथायाव गयोहाय फिसौफ्रा इस्कुला हा हा ए बैयाव माबायाव बड'फा मेमरियेलाव सा सासे गबाय सानै दंबावो दोनदो दे होनबालाय दा थांसैसो जाबाय हो हिरिम्बा जाबाय औ औ औ दे थाब थाब थां थाब थाङाबा आंहाबो मोनाद्रायो ना बिबौआ लोमजादों ओंखाम ओंख्रि संनानै होनांगौ औ जायखिजाया बे